आतां आमचें कितें शीत कडी बांगड्याचें हुमण ताल्ल्याचें हुमण सुंगटांचें हुमण आनी रोस चण्यांचो रोस मुगांचो रोस सगले खतखतें म्हणून करतालीं पयलीं दाळ दाळ करतालीं गोडशें करतालीं दाळेचें साबुतांदूळ बी घालून तें गोडशें करतालीं मागीर आतां लाडू करता मुगांचे म्हण लाडू करतात बेसनाचे म्हण लाडू करता चक चकरी म्हणून करता मागीर हे पातोळ्यो दोणे म्हणून कर दोणे करता सान्नां म्हणून करतालीं पोळे म्हणून पोळे करतालीं चपात्यो करतालीं इतले आनी भेंड्यांची भाजी तांबडी भाजी मुळ्याची भाजी वालांची भाजी अशी खूब तरांची भाजी करताली खतखतें करताली मुगाटी मुगांटी करतालीं मागीर उपीट शिरो मागीर मोठ मोठो कोण्यांचो मोठे कोण्यांचो शिरो करतालीं उकडलेली बाकरी करतालीं उक तवश्यांची भाकरी म्हण भाकरी करतालीं गोड फोव म्हण करतालीं तीक फोव करतालीं मागीर दुदांतले फोव करतालीं दंयांतले फोव म्हण करतालीं साकरीचें खाजें गोडाचें खाजें करतालीं लाडू करताले ते गोडा गोडाचेच ते करताले मागीर रेवडे म्हणून करताली तिखट फोव तिकट शेव बारीक शेव पालक शेव म्हणून करता